جی ہاں میں نے ڈرائنگ کلاسیز اور ورکشاپس میں سرکت کی ہیں اس تجربے سے میں نے بہت سی چیجیں سیکھی ہیں جیسا کہ پہلا بنیادی ٹیکنیکیں میں نے بنیادی ڈرائنگ ٹیکنکس جیسا کہ لائن ڈرائنگ سیڈنگ اور پراپر پروسپیکٹوں کو سمجھا دوسرا مشاہدہ کرنا ڈرائنگ کرنے کے دوران میں نے یہ سیکھا کہ ماحول اور عشا کو غور سے دیکھنا کتنا اہم ہے تاکہ ان کی حقیقی خصوشیات کا ائزہ لیا جا سکے تیسرا تخلییکی صلاحیت ورکشاپس نے میری تخلییکی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد کی میں نے مختلف موضوعات پر تجربات کیے اور اپنے انداز میں اظہار خیال کیا چو تھا فیڈ بیک دوسرے فنکاروں اور استاذہ سے فیڈ بیک حاصل کرنا میرے لیے بہت فائدہ مند رہا جس سے میں نے اپنی کمزوروں کو بہ بہتر بنایا پانچواں صبر اور مستقل مزاازی ڈرائنگ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مستقل مزازی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے جس سے میں نے ان کلاسیز کے دوران سیکھا یہ تجربات میری فنکاری اور مہارتوں کو نکھارنے اور مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں